आओर रातिके चिड़ियाँ निकलय छै चमबहादुरे ने निकलय छै रातिके देख लै छियै ओकरा कभी काल बेसी बड़का देखयमे लागय छै छोटका चिड़ियाँ चमबहादुर उड़य छै तऽ बहुत बड़का लागय छै रातिमे अहाँ आउरके आओर कहियो काल कौओ निकलि जाइ छै रातिमे कहियो काल कौओ नजरमे चलि आबय छै एखन आओर मैनो चलि आबय छै नजरिमे कभी काल रातिमे आओर सब चिड़ियाँ नहिये आबय छै रातिमे खाली मैना मैनो नहि उल्लू निकलय छै आओर चमबाहदुर निकलय छै रातिमे आओर सब कौआ निकलय छै रातिमे कोनो कहियो काल कोनो कोनो कौआके देख लै छियै रातिमे नहि तऽ बाद बाँकी कौआके नहिये देखय छियै बेसी चमबाहदुरके देखय छियै रातिमे उल्लू निकलय छै रातिमे उल्लूके देख लै छियै कभी काल कभी काल कौओके देख लै छियै कभी काल उल्लुओके देख लै छियै राति रातिमे हँ सब चिड़ियाँ हँ कौओ निकलय छै कभी काल राति बिराति कौओ कभी काल निकलि जाइ छै कौओ उल्लू तऽ सब दिने रातिमे निकलय छै रातिमे हमरा सब देखिये लै छियै उल्लूके

कौओ उल्लूओ निकलय छै रातिमे कौआ निकलय छै रातिमे

आओर मैनो निकलय छै रातिमे कभी काल उल्लुओ के देख लै छियै कभी काल कभी काल मैनाके देख लै छियै कभी काल चमबहादुरके देख लै छियै रातिमे निकलतइ चमबहादुर तऽ रोज निकलय छै रातिमे खाली दिनमे चमबहादुर नहिये निकलय छै खाली रातिमे चमबहादुर निकलय छै उल्लू निकलय छै रातिमे चेरा करय लए चरी करय लए चमबहादुरो निकलय छै रातिमे चरी करय लए उल्लुओ निकलै छै रातिमे हर राति उल्लू निकलय छै चमबहादुर निकलय छै राति रातिमे खाली कभी काल कौओके देख लै छियै रातिमे निकलतइ कभी काल उल्लूके देख लै छियै उल्लू तऽ सब तरहके रहय छै उल्लुओ निकलि जाइ छै राति रातिमे सब दिन चरा करय छै उल्लू चमबहादुरो चरा करय छै रातिमे उल्लुओ चरा करय छै रातिमे मैनो चरा करय छै राइतेमे बेसी उल्लुओ चरा करय छै रातिमे तरह तरहके उल्लू रहय छै सब रङ्गके उल्लू रहय छै उल्लू राइतो कए निकलय छै बेसी चरा करय लए चरा करय लए चमबहादुरो राइते कए निकलय छै उल्लुओ राइतेके निकलय छै चरा करय लए चमबहादुरो राइतेके निकलय छै चरा करय लए चरी करि कए अपन चलि जाइ छै उल्लुओ चरी करिके चमबहादुरो अपन चलि जाइ छै राइते राति चमबहादुर रातिमे निकलय छै चरा करि कए राइते आपस भए जाइ छै चम आओर उल्लुओ राइतेमे निकलै छै चरा कैर कए वापस भए जाइ छै राइते रातिमे खाली हँ चरा करय छै चमबहादुरो राइते रातिमे खाली चरा करि कए निकलि जाइ छै राइते राति दिन भरि तऽ नहि निकलय छै उल्लू खाली राति रातिमे निकलय छै उल्लू चरा करि कए चलि जाइ छै मैनो कभी काल निकलि जाइ छै राति कए उल्लू तऽ सब दिने राति कए निकलय छै चरा करय लए उल्लू तऽ खाली राइते रातिके चरा छै चमबहादुरके राइते राति चरा छै खाली चरा करय छै निकलि जाइ छै फेर राइते रातिमे राइते राति वापस भए जाइ छै उल्लू चमबहादुरो राइते राति चरा करिकए वापस भए जाइ छै कौआ तऽ हरेक कहियो काल निकलि जाइ छै रातियेमे नहि तऽ कौआ नहि निकलय छै रातिमे खाली चमबहादुर निकलय छै रातिमे चरा करि कए वापस भए जाइ छै राइते राइत उल्लुओ राइते राति चरा करय छै राइते राति वापस भए जाइ छै सब चरा करय छै उल्लू राइते राति फेर वापस भए जाइ छै फेर चरा करय लए उल्लुओ निकलय छै राइते राति फेर वापस भए जाइ छै